आं दुर्गा सांग हय आयला तुवें अप्लाय केले हय हांवें तेंचो हांवें तेंचो पेपर पयल्ले तशें येता ते बट तितून म्हाका खबर ना किदें नेगेटीव मार्कींग बीन आसता तितून हांवें पेपर पय हय पेपर पळयल्ले तेंचे बट तेंचे ते एप्टिटीड क्वेशन्स सारकें तकले वयल्यान वसपाक लागले म्हणून मागीर गिवप केले किदें करपाचें ना काय ना करपाचें ते तूं अप्लाय करतले हय आनी कोण क्लासीस बीन घेता अशे जी पी एस सीचे ट्युशन क्लासीस टायप तसले किते बरें बरें तूं कर आनी मागीर म्हाकाय सांग आमी दोगांय अप्लाय करया

आं कळ्ळें कळ्ळें हय तें तुजें सबजेक्ट वायज आसतले न्ही तें

आं बरें आसा आमी सारकें पयली चवकशी काडया आनी मागीर अप्लाय करया आनी तेंची फी बीन कितली ती खबर आसा तुका

तूं ओ बी सी आं बरें बरें बरें बरें करया आनी लास्ट डेट बीन किदें आसा तेंची बरें बरें बरें बरें